हमारे यहाँ शहर के स्कूलों में गाँव के स्कूल के अपेक्षा बहुत सुविधा दी जाती है शहर के स्कूल में बड़े बड़े इमारतें बड़े बड़े मकान होते हैं और बहुत सारी सुविधाएँ शहर के स्कूलों में होते है जैसे कि लाइट की व्यवस्था और पंखे की व्यवस्था और बेंच की व्यवस्था और कंप्यूटर की व्यवस्था होती है जिससे शहर में अच्छी पढ़ाईयाँ होती है और अच्छे टीचर होते हैं और शहर के भी स्कूलें इतनी महंगी होते हैं कि सभी पढ़ाई तो होती हैं लेकिन फीस इतनी फीस इतनी ज़्यादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं हमारे गाँव हमारे गाँव में यह होता है कि फीस कम होता है और उस्कूल कम होने के कारण सभी लोग एक जगह मिलकर अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं भेदभाव किसी में नहीं करते हैं शहर में क्या होता है कि शहर के स्कूलों में जो बड़े घर के होते है उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जो छोटे घर के होते हैं उनके साथ कुछ दुर्भाव कहते हैं जिससे कि हमारे यहाँ गाँव में तो ऐसे भेदभाव नहीं होता है हमारे यहाँ गाँव में सब मिलजुल कर एक साथ कोई भी बात करना हो तो करते हैं और पढ़ते भी हैं शहर के स्कूलों में बाथरूम की भी व्यवस्था होती है हमारे यहाँ गाँव में बाथरूम की ऐसी व्यवस्था नहीं होती है